एम्बुलेंस हमारे काम में आती है जब हम लोग न हमारे घर के काम में परिवार के रिले रिलेटिव जो है हमारे होते हैं तो वो लोग किसी का या हमारा चाहे हमारे घर में किसी सदस्य का तबियत खराब हो जाता है तो आते हैं लोग एम्बुलेंस लेकर फोन करते हैं एक सौ दो पर चाहे सौ एक सौ आठ पर तो एम्बुलेंस आती है एम्बुलेंस को लेकर जाते हैं गाजीपुर अस्पताल में तो वहाँ पर भर्ती होते हैं इलाज होता है फिर वहाँ से आते हैं अपना पैदल आते हैं न एम्बुलेंस फ्री रहती है तो छोड़ भी देती है एम्बुलेंस पहुँचा भी देती है पहुँचाती है तो एम्बुलेंस वो किसी दिन घर आते हैं पोलियो पोलियो टीकाकरण तो टीकाकरण हमारे प्राथमिक विद्यालय ग्राम में ही आती है ये इस्कीम तो इसी में हम आते हैं तो उसको लेकर आते हैं होम में वो आते हैं घर तो बच्चों को छोटे छोटे बच्चों में होते हैं हमारे लड़के जब भाई के कोई भी बहन के जैसे पिता के कोई भी लड़के होते हैं तो उनको हम लेकर जाते हैं पोलियो पिला देते हैं इस्कूल में पिलवा देते हैं महिलाएँ पिलाती हैं नहीं तो फिर घर आती हैं तो पोलियो जिस दिन पिलाया जाता है पोलियो पिलाने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है निःशुल्क में पोलियो पियाया जाता है पोलियो का यही इस्कीम है पोलियो तो पिलाया जाता है चल रहा है क्या